इयुन जोलैयाव आबाद मावनायनि सुबुरुन हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो आथिखालाव जोङो गोबाव समनिफ्रायनो मैगं थाइगं आबादफोरखौ जोङो मावबोबाय थानाय हिसाबै जोंनि जेनोखि हा हानि जेनोखि हासारफोर बियो लासैनो खमायलांनो हमबाय दा बेनि हानि हासारफोरखौ जोङो माबेरैहाय जोङो जौगाहोनो हागोन बे हिसाबै जोङो माखासे हासारफोर जोङो बाहायनानै गोग्गो जोङो बांसिनै बांसिन परिमानै जोङो आबादखौ दिहुन्नो हायो दा बे हिसाबैनो आङो माखासे रासायनारि हासार मोन्नाय जायो बेजों लोगोसे जोङो माखासे रासायनारि हासारनि अनगायैबो जों माखासे जोङो न'आव बानायनाय हासारखौ जों बाहायनो हायो जेरखम जोङो खानस्रि हासार गोबोरखि हासारफोरखौ होनानैबो जोङो आबादफोरखौ जौगाहोनो हायो आं बेखौनो बुंनो सानगोन दा बेखायनो जोङो दानि जेनोखि सुबुं सानखो बांनाय बे हिसाबै जोङो आबादफोरखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो दिहुन्नो जोङो हानांगोन होमब्लासो जोंनि सुबुं इयुन जोलैफोरा मोजाङैनो राइजोखौ जालांनो हागोन आं बेखौनो बुंनाय जाबाय एसेनोसै